السلام علیکم ہم ابو شمع بول رہے ہیں آپ کا اسٹوڈنٹ ہم پورنیہ سے بول رہے ہیں آپ ہیڈ ماسٹر صاحب بول رہے ہیں ہم پورنیہ بھوج گاؤں گاؤں سے بول رہے ہیں ہم کو اسپیشل کلاس چاہیے

کہا نا کہ ہم لوگ کو ہینڈ بیگ انگلش جو ہے نا سمجھ میں نہیں آ تی ہے سبھی چاہتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کلاس میں انتظام کر دیں ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے پاتے پیں دشواری نہ ہو نہیں آیا

اینی ڈے انگلش ہنی ڈے انگلش

ٹھیک ہے آئیں گے آپ لوگ کتنے بجے میٹنگ کریں گے ہم مغرب بعد آ جائیں گے

نہیں پورا کلاس ساتھی ہے اس لیے کہ ہم امین السب ہیں اس لیے سب آنے میں دشواری ہوتی ہے اس لیے ہم ہی اکیلے آئے ہیں ہم ہی اکیلے بات کر رہے ہیں

وہ کلاس کے لیے لائبریری کے نچلے والے حصہ میں چاہیے تاکہ وہاں تمام ساتھی کا ہو جائے اور کسی کو کسی طرح سے پریشانی نہ ہو